جی مجھے لگتا ہے آج کے زمانے میں بے روزگاری بہت زیادہ عام ہوگئی ہے اور آج کے بچے بہت ہی زیادہ بے روزگار گھوم رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ جو بچے تعلیم یافتہ ہیں جو تعلیمی لیاقت سے بہت زیادہ مضبوط ہیں جن کا تعلیم بہت ہی زیادہ بہتر رہا ہے انہیں چاہیے کہ نوکری ملے اور جس طرح کہ آج کے زمانے میں انجینیر ہیں سافٹویر انجینیر تین تین سال چار چار سال انہوں نے ڈگری لیے ہو گئے اور ابھی تک ان کا نوکری نہیں لگا جاب نہیں لگا تو حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے اور جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہاسپیٹل میں بچے جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کمیاں محسوس کی جاتی ہیں کہ آپ کا یہ نہیں آپ کے اندر یہ چیز نہیں آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو ان چیزوں کو سدھارنے کی ضرورت اور جس طرح گرافک ڈیزائنر ہیں اور بھی بہت سارے دیگر کام ہیں تو ان چیزوں کو چاہیے کہ بے روزگاری کو دور کرے اور بہت سارے ایسے زمرے ہیں جن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو چاہیے کہ مزید نوکریاں پیدا کرے اور بے روزگاری کو ختم کرے